जाणटे जे लोक आसात ते अशे तरेन जे खेळ खेळटात पूण घरांनी जावं अशे करून ते जाणटे लोक जे आसा ते ग्रावंडार खेळ खेळपाक शकना क्रिकेट वॉलीबॉल अशे खेळ खेळपाक जावचें ना तेंच्यांनी जे साठ सत्तर वर्साचे आसा तेंच्यांनी फुटबॉल वॉलीबॉल कबड्डी हे खेळ खेळपाक जावपाना जे जाणटे आसा ते घरांनी खेळपाक शकता जशे की इस्पिकांनी लूडो आनी हेर मोबायलाचेर गेमी उरता त्यो त्योय बी खेळपाक जाता ते जाणटे आसा ते ल्हान भुरग्यां बरोबर बी खेळपाक शकता घरांत